سر ویلکم سر ویلکم آئیے جی ہاں بتائیے سر کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی

ہاں صاحب ملٹی برانڈ پریمیم پر شو روم ہے ہمارا جس کے اندر آپ کو بہت سارے برانڈس کے کار مل جائیں گے ری اونڈ بھی مِل جائیں گے اور نیولی برانڈ نیو کار بھی مل جائے گی آپ برانڈ نیو دیکھنا پسند کریں گے یا پریمیم دیکھنا پسند کریں گے سر سر ہمارے پاس ایک بہترین ماڈل آیا ہُوا ہے جو لیدرس برانڈ کا ہے ماروتی برانڈ کا ہے شو کار ہے ماروتی فیلورو کار ہے جو ٹرینڈ میں چل رہی ہے جی ماروتی سوزوکی کی کمپنی کی فیلیرو ماڈل ہے یہ جو برانڈ ابھی ٹرینڈ میں چل رہی ہے بہت اچھی عمدہ گاڑی ہے سر پیشیس گاڑی ہے چھوٹی فیملی کے لئے ہم دو ہمارے دو کے لیے بہت اچھی گاڑی ہے یہ چلڈ اے سی ہے آپ کو اور پاور اسٹیرنگ ہے اُس کے اندر جی ہاں طچہلہٖرظ کلر کیسا پسند کریں گے سر آپ اِس کے اندر آپ کو ویریئس کلرڈ اویلیبلٹی ہے ٹھیک ہے مجنٹا بلو مل جائے گا آپ کو اِس میں یعنی کہ بلیو ڈارک بلو کلر میں مجنٹا شیڈ آتا ہے اِس کے اندر بہت جب آپ دِن کے روشنی میں اُن کی چلیے آپ کے رائٹ سائڈ سے دوسری والی گاڑی ہے سر ابھی آپ شیڈ کے اندر ہے گاڑی تو آپ کو ڈارک بلو دکھ رہی ہو جیسے وہ ڈے لائٹ میں آ جائے گی گاڑی اِس کے اندر مجنٹا شیڈ دکھے گا آپ کو جی جی جی ہاں سر جی ہاں بالکل مِل سکتی ہے سر ففٹین پرسینٹ ہمارے پاس ڈاؤن پیمنٹ ہوتا ہے کار کی ویلیو کا اور آپ کو پانچ سال کی انشورنس ملتی ہے اِس کے اندر جس کے اندر ایک سال فل فسٹ پارٹی ہوتا ہے اور چار سال تھرڈ پارٹی انشورنس ہوتا ہے آپ کو اور ہم آپ کو ڈول ڈلیوری بھی اویلیبل ہے سر ہمارے پاس آپ کے ڈور تک ہم گاڑی پہنچا دیں گے تو ہماری ذمہ داری ہے

بالکل بالکل سر میں آپ کو میل بھی کر دیتا ہوں اور آپ کے واٹس ایپ پہ ڈیٹیل بھی سینڈ کر دیتا ہوں جی بالکل آپ آئیے سر فیمیلی کے ساتھ بالکل بالکل سر بالکل شیور یس وزٹ وزٹ اگین سر ویلکم پلیز شیور یہ میرا نمبر ہے سر آپ نمبر لکھ لیجیے اپنے پاس آپ کبھی بھی فیل فری کال کر سکتے ہیں سر بالکل تھینک یو تھینک یو ویری مچ سر وزٹ اگین پلیز